जों बर' सुबुंफोरा गुबुन सुबुंजों रायज्लायनायाव जों बेबादि रायलायो ऐ महाय थाङा रा मा खालामदों माबोरै दं आरो मा ओंख्रि जाखो बिदि नाथाय गुबुन सुबुंफोरा गुबुन हारिनि रावफ्रा जोंनि बर' रावखौ बुजिया मानोना बिसोरो बर' रावखौ गावनि गोनांथि होननानै साना बर' सुबुंफोरनि रायलायनाय रावखौ बिथांमोना बुजिनो मोना मानोना बिथांमोना बर'खौनो सोलोङाखै आरो बर' मिदियाम फरायसालियाव हाबैनि थाखाय गाव गावनि रावखौल' इमफरथेन्ट साननानै सोलोंनायनि थाखाय जोंनि बर' रावखौ बिथांमोना रोङा मानोना बिसोरो बर' रावखौ सोलोंनोबो गोसो जाया आरो बुजिनोबो मोना जायखौ बिथांमोना गावसिनि गोनांथि आरो जिउआव नांगौबो होन्नानैबो साना बेनिखायनो जों गावजों गाव रायलायोब्ला एबा माबा मोनसे गोनांथिनि थाखाय सानलायोब्ला बे बाथ्राफोरखौ गुबुन सुबुंफ्रा बुजिनो मोना आरो मिथिनोबो मोना